ہاں جی میں آگرہ سمکو کمپیوٹر سے بول رہی ہوں کون سا ہاں جی مل جائے بالکل ہاں اس میں مطلب آپ کو کس ٹائپ میں مطلب چاہیے نہیں وائٹ نہیں ہوگا آپ مطلب گرے لے سکتے ہیں

اس کا کیمرہ مطلب آپ کو آپ اگر یہاں پہ چیک کریں گے آ کے تو زیادہ بیٹر ہوگا ویسے تو بہت اچھا کیمرہ ہے اس کا بیٹری بیک اپ بھی اس کا بالکل ٹھیک ہے جیسا آپ چاہتی ہیں کتنا چاہتی ہیں آپ ہاں تو چوبیس گھنٹے ہی ملے گا آپ کو پورا اور ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ ابھی ہر چیز پہ آپ کو آپ یہاں پہ آ جائے ہر چیز پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دکھے گا

بتا بتانے کو آپ ہر چیز پوچھ سکتے ہیں بس آپ کو دیکھنا ضروری ہے اس کے لیے ویوو آپ کو پڑے گا انّیس ہزار کا کچھ پڑے گا آپ کو ڈسکاؤنٹ کر کے جی اور ویسے اور اور کوئی سا اگر دیکھنا چاہتے ہیں کوئی بھی ماڈل بتا دیجیے اوکے آپ شاپ پہ آ کے بتا دیجیے گا اوکے میم